मेरी पसंदीदा किताब देखी जाए तो सबसे पसंदीदा किताब मेरी हेलेन केलर है जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी इस उसकी खासियत मुझे ये अच्छी लगी की एदुकेशन हासिल करने के लिए आप को बोलना बोल सकते हैं की नहीं बोल सकते देख सकते हैं कि नहीं देख सकते सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते तो ये सब पे डिपेन्ड नहीं करती कि आप एदुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं कि आप नहीं सुन सकते तो आप कैसे कहेंगे बोलेंगे एदुकेशन हासिल करने के लिए आप के अंदर जज़्बा होना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होती है बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ़ में एदुकेशन को बोहोत अहमियत देते हैं कुछ लोग एदुकेशन को आज कल वैल्यू नहीं करते हैं ये सारे लोग वैल्यू करते हैं तो सिर्फ़ डिग्री की ना कि एदुकेशन की हेलेन केलर ने वो एदुकेशन हासिल की जो एक आम इंसान आजकल हासिल कर कर भी उसे यूज़ नहीं कर पाता तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ैम्पल सेट किया था एदुकेशन को लेकर तो वो किताब मुझे काफ़ी पसंद आई थी रही बात फ़िल्म की तो मुझे हॉलीवुड की ट्वेलाइट मूवी काफ़ी पसंद आई थी दिस वो बहुत ही थ्रीलिंग थी इन्ट्रस्टिंग थी वैम्पायअर फ़ैन्टसी तो मुझे वो मूवी भी काफ़ी पसंद आई थी थोड़ी पारिवारिक भी थी